ہم اپنے سفر کو مشکلات بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ٹکٹ کٹاتی ہوں ٹرین کا جو کہ جلدی ملتا نہیں ہے کیا ٹکٹ کٹا لیتی ہے تو آرام سے سیٹ بھی مل جاتا ہے آرام سے ایک دم سفر کر لیتی ہوں کچھ پیسہ زیادہ لے لیتی ہوں کھاتے پیتے جہاں نا ٹرین میں جاتی ہوں کچھ کھانے پینے کا سامان گھر سے بھی بنا کے لے جاتی ہوں کچھ خرید کے بھی کھا لیتی ہوں سونے بیٹھنے کے لیے چادر بھی لے لیتی ہوں ہم اپنے ہم اپنے سفر کو بہتر بنانے کے لیے سب چیز کو پہلے سے ویوستھا کر لیتی اور جو کہ سفر کرنے میں ہم کو آسان ہوتی ہے کھانے پینے کا سامان لے لیتی ہوں کھاتے پیتے جاتی ہوں کچھ کچھ زیادہ پیسہ لے لیتی ہوں جو کہ کچھ کھانے پینے جو اچھا لگتا ہے تو خرید لیتی ہوں کھانے پینے کا سامان رہے یا پہننے اورھنے کا سامان رہے کچھ اچھا جو چیز اچھا لگتا ہے تو وہ چیز میں خرید لیتی ہوں پسند آتی ہو تو سفر کرنے میں بہت مزا آتا ہے ٹرین کا سفر تو اور بہت بہترین لگتا ہے ہم لوگ کو ابھی گرمی کا سیزن ہے نا تو اور جو ہے نا ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھنے سے اور سفر کرنے میں بہت مزا آتی ہے ٹرین میں تو گرمی بہت کافی رہتی ہے اسی لیے جو ہے نا میں اے سی کا ٹکٹ کٹا لیتی ہوں جو کہ اور مزا آتا ہے اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے اس میں کھانے پینے کا سامان خرید خرید کے کھاتی ہوں اور سفر آرام سے کرتی ہوں سفر کے لیے زیادہ روپیہ لے لیتی ہوں جو کہ کھاتے پیتے جاتی ہوں کچھ سامان اومان خرید لیتی ہوں گھر کا جو سامان اچھا کوئی بھی سامان اگر اچھا لگے تو وہ سامان لے لیتی ہوں سب سے پہلے تو میں ٹکٹ کٹا لیتی ہوں جو کہ ہم کو دقت نہیں ہوتی ہے سفر کرنے میں آرام سے سفر کر لیتی ہوں اس میں پکڑنے وکرنے کا بھی ڈر نہیں رہتا ہے ٹی ٹی